खेल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्य योगदान करता है क्योंकि खेल से हम अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को अरा योगदान बहुत मिलता है खेल खेलना भी ज़रूरी होता है जैसे हर काम ज़रूरी है हर काम खाना खाना पढ़ना लिखना और सब काम ज़रूरी है वैसे खेल भी ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए हमारे शरीर के लिए क्योंकि हम जब थक जाते हैं या आलस हो जाता है हमारे शरीर में तो आलसपन या थकाई या हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो हमे खेलने में बहुत अच्छा लगता है खेलने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं और हमारी मानसिकता भी अच्छी रहती है और हम पढ़ने में भी फुर्ती रहती है और हाथ पैर में भी फुर्ती रहती है हम कोई काम भी फुर्ती से कर देते हैं क्योंकि खेल खेलना भी ज़रूरी है खेल खेलने से बहुत चीज़ों का योगदान होता है खेल खेलने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं खेल खेलना एक आवश्यक चीज़ है जैसे हर एक चीज़ हम ज़रूरी समझते हैं वैसे खेल खेलना भी ज़रूरी रहना चाहिए क्योंकि खेल खेलने से हमारे शारीरिक और मानसिक योगदान सही रहते हैं इसीलिए हमें खेल खेलना चाहिए खेल खेलने से हमारे शरीर में ताकत आती है हमारे जल्दी हमे बीमार नहीं बीमारी नहीं होती है खेल खेलने से हमे ताकत मिलती है जैसे हम दौड़ना खेल खेलते हैं दौड़ने से भी हमारे शरीर में ताकत आती है फुर्ती आती है थकान दूर होती है हम थक जाते हैं हमारे अन्दर आलसपन आ जाता है कोई काम करने का मन नहीं करता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो सब लोग खेल खेलें खेल खेलना ज़रूरी होता है इसीलिए खेल खेलना चाहिए खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत योगदान रहता है खेल खेलना हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और खेल खेलने से अच्छा भी लगता है कई बच्चे साथ में मिलकर खेल खेलते है इसीलिए हम लोगों को भी खेल खेलना खेल खेलना है बच्चो के लिए भी सही होता है और दौड़ना खेल खेलना बहोत से खेल है हमे खेल खेलना ज़रूरी होता है क्योंकि खेलने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान रहता है और खेल खेलने से हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है और खेल खेलना ज़रूरी होता है इसीलिए खेल खेलना चाहिए खेल से शरीर आवश्यकताएं पूरी होती है फुर्ती भी रहती है हमारे शरीर में और खेल खेलने से मानसिकता स्वास्थ्य में स्वस्थ रहता है इसीलिए हमे खेल खेलना चाहिए खेल खेलने से हमारी थकान भी दूर हो जाती है और शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहती है आलसपन को दूर करने के लिए हमे खेल खेलना चाहिए आलसपन हमेशा जो लगा रहता है हमेशा कोई काम करने का मन नहीं करता है तो अगर हम खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे से फुर्ती होती है और कई सारी बीमारियाँ भी दूर होती हैं बहुत सी बीमारी होती है जैसे कहीं जाने का मन नहीं करता है यह सब बीमारी होती है इस इसके साथ साथ योगा भी हो जाता है शरीर में योगा करने से बहुत सारी शरीर में फुर्ती रहती है योगा करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं इसीलिए हमे खेल खेलने से योगा भी हो जाता है दोनों एक साथ हो जाता है इसीलिए हमे खेल खेलना चाहिए खेल खेलने से हमारे शरीर की फुर्ती बनी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं औ बीमार भी नहीं पड़ते हैं जल्दी और खेल खेलने से बीमारी का भी तो कोई शिकायत ही नहीं रहता जो बीमारी भी रहती है वह भी दूर हो जाती है और आलसपन की तो बिलकुल भी इसीलिए मैं खेल खेलना आवश्यक है और हमारे शारीरिक और मानसिक के लिए स्वस्थ में यह बहुत योगदान देता है इसीलिए हमे सब चीज़ों के साथ साथ खेल भी खेलना चाहिए